ہلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ خیریت سے ہیں ہم صادق عالم بول رہے ہیں لکھنؤ سے آپ ٹیکسی والے ہیں سیمانچل سے آپ کا نام کاشف عالم ہوا اچھا اچھا ہاں ہم لکھنؤ سے آئے ہیں سیمانچل سیمانچل میں میں ہم آپ کا نمبر دیا تھا یہ کسی جاننے والے نے جی یہ جو ہے کہ سیمانچل کا جو ہے کہ ٹیکسی والے ہیں اور یہ بہت ہی ہوشیار اور چالاک ہے اور جب آپ سیمانچل پہنچیں گے تو آپ کو یہ پورا سیمانچل اچھا خاصا گھما دیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو تو میں ہم آپ سے بات کیے ہیں اور جو ہے کہ کیا آپ کے سیمانچل میں کیا کیا ہیں گھومنے کی جگہ کوئی خاص جگہ بتائیں آپ ہوں ہوں ہم تو مطلب نکل چکے ہیں گاڑی پکڑ لیے ہیں ہم ٹرین سے آ رہے ہیں سیمانچل

اچھا ہاں ہاں مطلب جو ہے کہ آپ کا وہاں مطلب کوئی پریشانی ہونے نہیں دیں گے آپ ہے نا

کوئی خاص چیز بتائیے سیمانچل میں جو ہم گھومیں کوئی اچھا بہتر سے بہتر چیز ہو ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں ان شاء اللہ ٹھیک ہے السلام علیکم خدا حافظ